हमारे गाँव में जो हैं मूर्तिकार मूर्तिकार हैं मूर्ति अपना स्वयं अपना हाथ से बनाते हैं और मूर्ति कला भी एक कला है जो जैसे दुर्गा जी सरस्वती जी ये सब का मूर्ति वैसे हम बना लेते हैं मिट्टी का उसके बाद वो जो बर्तन होता है मिट्टी का दीप वगैरह ये सब अपना खुद बना लेते हैं और ये जो है गाँव का आदमी ही बना सकता है ये बाहर का नहीं बना पाता है हम अपना हमारे पास कोई भी कला रहना चाहिए जिससे कि हम आगे कुछ कर सकते हैं अपना कपड़ा जैसे कपड़ा हो कपड़ा की छपाई हो ये सब भी हमारे गाँव के ही सदस्य करते हैं और वैसे ही वो होता है हमारे गाँव में जो है वो अनेक प्रकार के मूर्तिकार पेंटिंग भी करते हैं और कपड़ा बुनते हैं मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ये सब का जो मुख्य है वो अपना स्वयं हो रहा है और सब अपना हाथ से स्वयं करते हैं और जिसके पास में कला नहीं है उसको भी ऐसा सुझाव हम दे सकते हैं कि आप सभी ये कला सीखें और बनाएं जिससे कि आपको कुछ पैसे हो सके और जिससे आप जीवनयापन कर सकें आ मनुष्य को जीवन के कोइ भी कला होना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपना काम स्वयं कर सके चाहे मूर्ति बनाना हो पेंटिंग करना हो या मिट्टी का बर्तन बनाना हो कोई भी कला मनुष्य में होना चाहिए और सीखना चाहिए और करना चाहिए इससे अच्छी होती है और अच्छे से जीवनयापन होते हैं और हम स्वयं अच्छे से रह सकते हैं